السلام علیكم میں نے جو آپ سے پروڈكٹ ون ویک پہلے منگایا تھا آج وہ مجھے ریسیو ہوگیا مجھے یہ پروڈكٹ بہت پسند آیا میں نے آپ سے ڈرائی فروٹس منگوائے تھے اور یہ ڈرائی فروٹس بہت زیادہ فریش اور بہت اچھے ہیں اور بہت ہی اچھی كوالٹی كے ہیں اور بہت ہی اچھی كوانٹیٹی بھی ان میں ہے مجھے آپ كے پروڈكٹ بہت اچھا لگا آپ نے جس طرح سے پیكجینگ كر كے دی اور میرا فسٹ پروڈكٹ نے مجھے زیادہ امپریس كیا میں امید كروں گی كہ آپ اتنی ہی اچھے اچھے اور پروڈكٹس لائیں اور میں انہیں لوں میں نے آپ كی ایپ نئی نئی ڈاؤن لوڈ كی تھی اور میں نے آپ كا فسٹ ٹائم یہ پروڈكٹ آڈر كیا اور مجھے بہت اچھا لگا آپ اور بھی اچھے اچھے پروڈكٹس لائیے تاكہ ہم اسے اچھے اچھے آفرس میں خرید سكیں اور آپ كی پروڈكٹ پہ جو ڈسكاؤنٹ تھا وہ بھی بہت ہی اچھا تھا آپ نے جس طرح سے میرے كو فسٹ پروڈكٹ دینے میں جو آفر دی جو گفٹس دیے میں آپ سے بہت زیادہ امپریس ہوئی ہوں اور آپ آگے چل كے اور زیادہ ترقی كریں گے اور زیادہ اچھے اچھے پروڈكٹس لائیں گے تو میں ضرور آپ كی سائٹ كو وزٹ كروں گی اور میں آپ كی اس ایپ كو اور زیادہ شیئر بھی كروں گی تاكہ آپ كا پروفٹ ہو سكے آپ كا بہت ہی اچھا لگا مجھے یہ سب تھینک یو سو مچ